मैंने एक पेन लिया सुभाश पुस्तक भंडार से उस पेन की क्वालिटी इतनी ख़राब थी एक तो उसको पकड़ने मे ही इतना मोटा लग रहा था कि उसको अगर अपन राइटिंग करेंगे तो सही तरीक़े से हाथ भी नहीं चल सकता पता नहीं किस कंपनी का बनाया हुआ पेन था जी स्याही के ही स्याही की उसका जो था वो भी क्वालिटी बहुत ख़राब थी और बल्कि उसका जो वाइलपेन जो पॉइंट था वो भी इतना गंदा आ रहा था कि इतनी स्याही छोड़ रहा था कि पूरा पेपर बेकार हो रहा था जी मैंने तो उस पेन की कॉम्प्लैन कर दी है दुकानदार को हाँ भाई आगे से इस पेन को किसी को मत बेचना जिससे कि वो दूसरे लोग परेशान हो जी और उसको मैंने अपने पॉकेट मे लगाया मेरे पॉकेट में स्याही छूट गई मेरी शर्ट ख़राब हो गई महंगी शर्ट थी इतना पैसा तो पेन पाँच रुपये का दस रुपये का होगा वो वो शर्ट मेरी पाँच सौ छः सौ रुपये की ख़राब हो गई ऐसे पेन के लिए मैं तो किसी को सलाह नहीं दूँगा कि इस तरह का कोई पेन ख़रीदे और मार्केट में भी इस तरह के पेन नहीं बिकने चाहिए हाँ गवर्नमेंट को मैं वो फोरम में भी इसकी रिपोर्ट करूँगा जी